یوں تو بہت سے پکوان ہیں جو ہمارے شہر علی گڑھ میں پسند کیے جاتے ہیں لیکن ان میں جو مشہور ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ بریانی بالخصوص مرغے کی بریانی یہاں پہ بہت پسند کی جاتی ہے اور مرغے کی بریانی بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ چائے بہت زیادہ کثرت سے پی جاتی ہے کیونکہ طلباء جو یہاں موجود ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء بالخصوص انہیں جب فرصت وقت ملتا ہے وہ تو وہ چائے ہی پر بیٹھا کرتے ہیں اور وہاں بات چیت کیا کرتے ہیں تو چائے ایک مشہور ہم پکوان کہہ سکتے ہیں علی گڑھ میں اس کے علاوہ شورما وغیرہ اور گوشت کے بہت سے آئٹم جو یہاں مشہور ہیں نہاری بہت دلچسپی سے کھائی جاتی ہے اور مشہور ڈھابوں میں چائے کو اگر لے لیجیے تو شیرو کا ڈھابہ اور حسن کا ڈھابہ بڑا مشہور ہے جس کے چرچے یونیورسٹی کے طلباء میں بہت زیادہ عام ہے اور اس کے علاوہ کچھ ریسٹوران جیسے وازوان یا پھر شیر پنجاب البیت یہ ریستوران بہت زیادہ مقبولیت حاصل کئے ہوئے ہیں اور لہٰذا یہ جو تھا یہ مقامی پکوان کے بارے میں تھا